डांस करणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे छाकाणि डांस करणु मुंहिंजो सभिनि खां वॾो शौक़ु आहे डांस करण जो मौक़ो जॾहिं बि मूंखे मिलंदो आहे त मां उन खे छॾींदी न आहियां जेकॾहिं मूंखे डांस करण जो मौक़ो न मिले त मां जेमहिल ख़ुशी हूंदी आहे तेॾीमहिल डांस करी वेंदी आहियां जंहिं महिल दुखी हूंदी आहियां त मां उन में तेॾीमहिल ख़ुशि थियण लाइ डांस कंदी आहियां डांस करण जो मौक़ो मां न छॾींदी आहियां डांस करण लाइ मां कंहिं जे शादीअ में हुजे तंहिं महिल बि वेंदी आहियां उते बि नचंदी आहियां चेटीचंडु हुजे तेॾीमहिल नचंदी आहियां गणपति हुजे तेॾीमहिल नचंदी आहियां छा करे डांस मुंहिंजो सभिनि खां वॾो शौक़ु आहे डांस करणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे जेकॾहिं मुंहिंजे इस्कूल में कानि किथे कॉलेज में डांस को कॉम्पिटिशन हुजे डांस जो प्रतियोगिता हुजे त मां उन में पार्टिसिपेट कंदी ज आहियां छा करे डांस करण में मूंखे ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं डांस करण खां मनु बि मुंहिंजो ख़ुशि थींदो आहे डांस करणु मूंखे अ क्रिया मूंखे इलाही वणंदी आहे